जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल एक्चुली छा हुओ मूंखे तहां खां कुझु इन्क्वायरी खपंदी हुई उबेर ओला लाइ त भई कोई कुझु कोई सुठो कोई उबेर ओला वारो भाई हुजे ड्रायवर बि सुठो हुजे भाई जो सुठी तरह गाॾी हलाए आराम सां असांजे घर में कोई सिनिअर सिटिजन आहे जंहिंखे वञिणो हुओ मीरा रोड त हुन लाइ ट्रेवलिंग लाइ ॾिसो वधीक हुनखे बी पी वी पी शुगर जी थोरी प्रोब्लम आहे त फ़ास्ट गाॾी हलाईंदा त हुननि खे सहन नथो थिए त आरामु सां कोई गाॾी हलाए आरामु सां हुननि खे पहुचाए पोइ कलाक हुते हो होल्ट कंदा कलाक खां वरी निकिरी करे हुतां आहे न अचिणो आहे हुननि खे त सही सलामत हुननि खे हिते वापसि पहुचाए बि त इहे कोई तव्हांखे अगरि हुजे सुञाण वारो त प्लीस मूंखे बि हितां बुक करे ॾियो हितां खां वरी मीरा रोड ऐं वरी मीरा रोड खां रिटन वरी घर में उन्हनि खे सही सलामत छॾे वञे कोई विश्वास वारो सुठो कोई माण्हू सुठो ड्राइवर हुजे जो बराबरि सही सलामत हिननि खे सेफ़ वठी वञे ऐं सेफ़ वापसि छॾे वञे ऐं सभनिनि खां वधीक त हुओ आहे की हलाइण वारो गाॾी हिकदमि आरामु सां हलाए फ़ास्ट न हलाए हुननि जो हलाइण जो तरीक़ो सुठो हुजे अगरि कोई अहिड़ो आहे तव्हांजो सुञाण वारो त प्लीस ज़रा हुन सां ॻाल्हाए करे मूंखे बुकिंग सुभाणे जी करे ॾियो टाइमिंग भाई सुबुह जो उन्हनि खे अठें बजे सुबुह जो निकिरिणो आहे अठें बजे निकिरंदा सुबुह जो अठें बजे घर में घर जी एड्रेस मां तव्हांखे मैसेज करे थी छॾां पर तव्हां हुनखे भले मैसेज करे असांजे तर्फ़ां बुकिंग करे छॾियो पोइ जो बि हूंदो असां पाणेई में असां पेमेंट हुनखे करे छॾंदासीं त बुकिंग असांजे तर्फ़ां करे छॾियो